असांजे ठाणा ज़िले में केतिरियूं ई सुठियूं प्रसिद्ध जॻहियूं आहिनि जेकी बाहिरां देशनि जे माण्हुनि खे पाण तर्फ़ु छिकींदियूं आहिनि त उहे इते जॻहियुनि ते घुमणु ईंदा आहिनि जीअं त टीटवाला में गणपतीअ जो वॾो सुठो मंदरु आहे ऐं इस्कॉन टेम्पल जेको बम्बईअ में आहे उहो बि तमामु सुठो मंदरु आहे उन जे साम्हूं जुहू समुंडु आहे